फरायसाफोरा मोननाय जायखि जाया स्कलारशिपफोरा जाबाय गाहायै एन एस पि नेसनेल स्कलारशिप पर्टेल ईशान उदय मबिलिटि एम एल ए स्कलारशिप आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि स्कलारसिपफोरखौ फरायसाफोरा मोननो हायो एन एस पि स्कलारशिपफोरखौ गाहायै थाखो गुनिफ्राय फरायनाय आप टु पि जि एबा मास्टार्स डिग्री फरायनायसिम फरायसाफोरा मोननो हायो बेफोरनि थाखाय प्रि मेट्रिक आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप होननानै बुंनाय जायो गाहायै प्रि मेट्रिकफोरखौ क्लास टेननि उन्दै फरायसा थामहिनबा गु आरो जि थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फर एन एस पि एबा नेसनेल स्कलारशिप पर्टलनि थाखाय होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय पस्ट मेट्रिक एबा एइच एस एल सि एक्जाम पास जाखांनायनि उननि फरायसाफोरनि थाखाय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपखौ एन एस पि निफ्राय होनाय जायो आरोबाव ईशान उदय ईशान उदय स्कलारशिपा मोनसे नर्थ इस्ट जननि मोनसे स्कलारशिप मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा हायार सेकेण्डारि आनजादाव मोजां मार्क एबा फारजौखोन्दो लानानै पास जानो हानाय फरायसाफोर बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय ईशान उदय स्कलारशिपखौ होनाय जायो बे स्कलारशिपखौ बोसोरसेआव बाजिब्रै रोजा रांनि होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो हिनजावसा फरायसाफोरनि थाखाय मबिलिटि आरो स्टेट गभार्नमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन स्कलारशिपफोर होनाय जायो मबिलिटि स्कलारशिप हिसाबै जायफोर फरायसाफोरा बिथांमोना हिनजावसा फरायसाफोर बिथांमोना दायो मास्टार्स डिग्री फरायबाय थानाय बिथांमोननि थाखाय सेरोजा सेरोजा दानफायाव गासै जि दाननि थाखाय बोसोरसेआव जिरोजा होनाय जायो